जि'यां की इक्क दिन केह् होया की केह् होआ कि में मिगी फुल्के बनाना हैनी आंदे हे ते मेरी मम्मी नै मिगी सनाया कि पैह्लें

ते मसूनी देई दूइयै प्ही बनांदे उसी पैह्लें ओह्दा इक्क पेड़ा करदे ते प्ही उसी चकली बनांदे प्चही चकली बनाइयै प्ही उसी बेलदे ते बेलियै प्ही उसी तवे पर छुड़दे ते प्ही उप्पर बनियै भी चुल्ले पर सेक करांदे पैह्ले ऐ निं मिगी आंदा हा बट मेरी मम्मी नै मिगी फुल्के बनाना बी सखाई ओड़ेआ